बैसागु बोथोर जोङो बर'फोरा संक्रान्टिआव मोसौ थुखैयो फोटा फुननानै होयो आरो लामा गावबागाव गेट आव जोङो रायदों काट्रि बिबार बिदिनो बायदि माबा लोखोना बिबार बेखौ लाव फान्थाव मोसौनोबो गानहोयो लाव फान्थाव माला सुनानै आरो गेट आवबो खाथाबफायो आरोखि बैसागुआव माबा संक्रान्टिआव आरो बैसागु बोथोराव जेब्ला एक टारिख फैयो अखा नायैहाय होनबा न' न'आव बयहाबो बोसोर गोदाननि एक तारिकाव बाथि सावनानै फुजा होयो बिदिनो आरोखि बेनि उनावहाय ओरै ज' ज' न'खर न'खर जोङो खाम सिफुं दामनानै हारम'नियाम फोर जाय जेखौ दङ बेफोरखौ दामनानै न' न' बेरायो गामियाव आरो बिदिनो जौ लोंबाय जायनियाव जेखौ मोनो जौफोर बेदरफोर संना एवना होबा बेफोरखौ जाबाय बिदिनो आरोखि रायजो आरो उनाव लास्त आव बैसागु जोबथारनानै बिदिनो मालायनि न' न' हाबनानै बयबो गाज्रि मोजां बेफोरखौ साननानै मोनसे रायजोआव ज' मोनसे जयग' होयो आवाथि सावो आरो गामिनि माबायाव साफा खालामो बिदिनो आरो जोंनाव बे गोबां फोरबो दं बिदिनो दमासि बै दमासियावबो बिदिनो लारु फिथा सावो गावजोंगाव लिंहरलायनानै ज' ज' थांलाय फैलाय जालायलायो नोंना माबादि बेसे गोथाव आंनिया बेसे गोथाव नोंहा मा मा मोनबेसे आइटेम बानायदों बेखौ थाङै थाङै जालायलायो आरोखि जों बेनो ओमफ्राय बिदिनो आरो माबा बर'फोरा बिदिनो गथ'फोर जोनोम जाखांनाय उनावहाय इसे देरबा बिदिनो साथ माससो जाबा ओंखाम दौवो निमनत्र'न खालामो मानसिफोरखौ ओंखाम दौनायाव उन्दैफोर आरो ओंखाम दौनाय अन्न'प्र'सन बेफोरखौ खालामो आरोखि आरो बिदिनो दुर्गा फुजा समावबो जोङो दुरगा गोदो फालियामोन दाथ' दुर्गा फुजाफोरखौबो ज' ज' बर'फ्राबो जों लैहोर लैहोर बिदिनो प्रसाद लायै लायै थाङो दुर्गा फुजा कालि फुजायावबो जों बिदिनो माबायो गेट आव थालिर बिफां गायै गायै जेवारि सावो सोरबा जेवारि सावो सोरबा बिदिनो म'म सावो बिदिनो आरोखि बमा गावो बेफोरबादि आरो लोखि फुजाखौथ' जोङो होखायो गोदोनिफ्रायनो आरो काटि गासा काटि गासायाव जोङो संक्रान्टिआव लास्त माबायाव काटि मास पहेलायाव ओ लास्त माबाथ' नङा काटि मास पहेलायाव जोङो माबा थुला थाव थाव गोथां लानानै थुलाजों जोङो गनसायाव ओरै थावखौ फुननोसै फुननानै ओरै लासै बे माइ सा सा बिलिरो आरोखि थाव फुननाय बेखौ होनो थाव फुननाय माइयाव थाव फुनखांनानै बिदिनो थाइगिर बिखुंखौ दानख'नानै थाइगिर बिखुंखौ दानख'खांनानै ओमफ्राय बेहायनो आराम साफा खालामनानै माबा खुन्दुं आवाजों थाव गोथां होनानै सावनानै गारबोयो दुब्लियाव आरो न' न' दरखं मोखाङावबो सावो ग'लियावबो सावो आरो बाख्रि मोखांफोरावबो सावो आरोखि माबायाव काटि गासा समाव काटि गासा बिदिनो आरो फोरबोआथ' आरो दंबावो मा बुहुद दङ एखनबा बावलाय लाङोसो फोरबोफोरखौबो माबा काटि गासाखौथ' होनखांबाय आङो दा दुर्गा फुजाखौबोथ' फालियो आरो बिदिनो न' न' जोंहा जोबोद नियम दं बिदिनो मानसि थैबा जोङो बिदिनो माबानानै फैनानै मानसि थैबा जोंथ' फैनानै दुगैयै लोबै बिदिनो जैग' होस्राङो जैग' होस्रांनानै बिदिनो दस दिननि उनाव जों दसा गारनाय जायो दसा गारखांनानै रायजो राजाफोरखौ लिंनानै जोङो जानाय लोंनाय मोनसे फोरबो खालामो आरो लिंस्रांनानै बिदिनो सोरहाबा बिदिनो मोजां सोरहाबा ओंखाम जानाय सोरहाबा बिदिनो बेदर ओंखाम गावबागाव हानायनि केपासिटि खौ लानानै जों बर'फोरा मावो बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय आरोथ' गोबाङानो बुंबानो ओंखारो बेसेबां जेसे बुङो ओंखारो माने बुंनानै फोजोबनो हाया गोबांआनो दंबावो